अ तुआढ़े ग्रांऽ च न केह्ड़े केह्ड़े जेह्ड़े मेले लगदे उत्थैं उं'दे बारे च दस्सो साढ़े ग्रांऽ जित्थैं नरसिंगें दा मंदर ऐ उत्थै बड़ा मंदर ऐ इक उत्थैं बड़े दूरै दूरै दे लोक औंदे उत्थैं अ हर साल उत्थैं रस पर इक उत्थै मेला लगदा ऐ बड़े दूरै दूरैं दे बड़े लोक औंदे सुक्खनां होंदियां सुक्खी दियां लोकें ओह् बी पूरा पूरियां होंदियां तां ओह् बी जग्ग करदे बगैरा कोई किश किश लोक चाढ़दे गै रौंह्दे उत्थैं किश ना किश चाढ़दे गै रौंह्दे उत्थैं जिसलै मेले लगदे उत्थैं लोक मठाइयां बनांदे जि'यां कि बरफी होइयै जलेबी होई गे पकोड़े होई गे के होर भल्ले बनाई ओड़े लोकें होर के उत्थै बड़ियां शैल शैल चीजां बेचने ई लोक औंदे उत्थै जां कोई निक्के निक्के खढौने होई गे निक्के निक्के बच्चें आस्तै खढौने होई गे खढौने लाई ओड़े उ'नें गड्डियां लाई ओड़ियां निक्कियां निक्कियां गड्डियां लाई ओड़ियां कोई बजाने आह्ले बाजे होई गे कोई बड्डे बड्डे बाजे बी नेईं हैन बा शैल बाजे प अबाज बड़ी शैल होंदी उं'दी बाजें दी ते उत्थैं बड़े लोक औंदे अपनी अपनी गड्डियां लेइयै औंदे उत्थै मेटाडोरां बी लग्गी दियां न साढ़े घरा कोला कोई चार पंज किलोमीटर दूर ऐ मंदर बड़ा शैल मंदर ओह् बड़ी बड़ी अच्छी जगह पर ऐ उप्पर शैल उच्चाई उप्परां जेह्ड़ा ओह् दिक्खना जेह्का दृश्य शैल लभदा उत्थुआं मंदर